میرے پسندیدہ مصنف علامہ اقبال ہیں کیوں کہ وہ ایک قومی اور فکری رہائی کار تھے جنہوں نے اپنی فکری تحریر کے ذریعے عوام کو ایک منفرد فکری ورثہ پیش کیا ان کے مشہورترین کتابوں میں بال جبریل زرِ تقویم بال خدا پیغام مشرق تلوارِ اسلام ہیں اسی طریقے سے ان کے تحریروں کی اہمیت یہ ہے کہ اقبال کی کتب میں ان کی فلسفی خیالات کی عمیق کا تزکیہ و تحلیل ملتا ہے وہ اسلامی فکر تاریخ کو نئے روایات کے ساتھ پیش کرتے ہیں علامہ اقبال کی شاعری کا انفرادی اور تاثرانگیز طرز ہے وہ اسلامی اصولوں اور معاشرتی مسائل پر شاعری کرتے تھے اور ان کی شاعری میں عظیم انتہائی احساس اور ارادیت موجود ہے اسی طریقے سے علامہ اقبال کی تحریروں میں وہ نئی نظریات اور تجزیے پیش کرتے تھے جو ان کے دور کے لیے آگاہی فراہم کرتے تھے وہ اسلامی دنیا کے معاشرتی اور فکری تشویشات پر اپنی تجزیاتی کے ذریعے روشنی ڈالتے تھے اور ان کی کتب میں اس امور کی تفصیلی تجزیہ کیا گیا ہے علامہ اقبال کی تحریریں اہمیت میں تعلیمی فکر کا بھی اہم کردار تھا انہوں نے تعلیم کی اہمیت کو اپنے مصنوعی اور تحریری اشعارمیں اجاگر کیا اور اس پر توجہ دلائی علامہ اقبال کی مخصوص خصوصیات کی بنا پر وہ اسلامی دنیا کے لیے ایک عظیم فکری اور ادبی شخصیت مانے جاتے ہیں جن کی کتب اور تحریریں آج بھی پڑھی جاتی ہیں اور ان کا وراثتی اثر جاری ہے